आ हॅलो आ कशें आसा गो आसा आसा बरें आसा आसा आसा घट आमी सगळीं घट हय तुका खंय मेळोना गो जोब खंय ट्राय कर तरी ट्राय कर मुगो किदें तरी करया खंय तरी या थंय बँकीन हय हय हय थंय बँकेन बिंकेन घेता न्हू गो एप्लाय येता हो ऍड बीड येयला मोबायला हेजेर न्युजपेपराचेर हय हय घरान ना बेश्टें शिकून हांगा आसा घरा कडे नआसा बी म्हुणू लोकांचें आयकचें पडटा बेश्टें

हय ना ना ना आसा हय हय हय हय ऑफिसान हय ना ना ना आनी ती खंय हय आनी एक्सप्रियंसूय मेळटले गो मात्शें मात्शें बारीक करुनूय खंय दुसरे कडेन आमकां बरें मेळो शकता आसा म्हुणो होय एक्सप्रियंस मागता न्हू आतां थोडे थोडे कडे खंयी लागतलें जाल्या तीं पयली एक्सप्रियंस मागता एकावंटन जावं सगळेंत तूं बी कॉम केलां म्हटल्या सगळें तितू तितून तेंत एकावंट्स अशें विचारता आं हय हय हय लोन हय हय हय हय तरी आमी ट्राय मारीत रावोया कितले येता हय खंय एप्लाय करीत जाल्या खंयी वसोंक मेळटलें न्हू ना जाल्या खंय ना मानी मातशें मातशें खंय तीन तीन म्हयने कोण सो सो म्हयने घेता परत मागी ब हें करता तशें सुद्दां एक्सप्रियंस मेळटा मातशे हय हय हय नाजाल्या बेश्टें बसोन बसोन कॉलेज करून घरा कडेन बसोन कांय फायदो ना आं हय आं हय या या बरें बरें हा चल बरें मेळ हा अ बरें बाय आं